भारतनि हेल्थकेयार सिस्टेमा दा बायदि गोबां रोखोमनि मोगा मोगि जेंनाफोरजों गोग्लैसोनानै दङ' जेरैहाय जों माखासे हेल्थकेयारफ्राव थांब्ला जों लोगो मोननो हाया जेरैहाय डक्टरफोरखौहाय जों जेरैबायदि चेकाप नांगौ जों बेफोरखौ लोगो मोननो हाया आरो जोंनो जि मुलिफोरखौ नांगौ बे मुलिफोरखौ दिनै जों मोनजोबनो थांङा आरो गोबां रोखोमनि जेंनाफोर दङ